परम फ़ूड कॉम्प्लेक्स से बात कर रहे हैं जी आपके डिलीवरी के सम्बंध में बात करनी थी आपके यहाँ का फ़ूड बहुत टेस्टी है आपके यहाँ का फ़ूड बहुत टेस्टी लगा बहुत अच्छा लगा टाइमली आ भी गया घर पर लेकिन एक बात थी कि आप सब्ज़ियों में ऑइल बहोत ज़्यादा आ रहा है आपका

नहीं नहीं आप आप लोगों को दूसरों के स्वास्थय का भी ध्यान रखना चाहिए सब्ज़ियों में ऑइल थोड़ा सा कम डालें बाकी तो फ़ूड बहुत अच्छा है फ़्रेश फ़ूड था थैंक यू सो मच